आङो आंनि फालांगिखौ जौगाहोनायाव खौरां मिडियानि मानसिफोरा आंखौ जोबोरैनो मदद होनाय जादों जेरैहाय आङो मोनसे स्ट्रबेरि बागान गायदोंमोन बे स्ट्रबेरि फिथाइखौ आङो गुबुन जायगायाव फानहरनो थाखैहाय जेरैहाय आङो मिडिया निउसफोरनि गेजेरजों आङो एनाउन्स खालामना होदोंखि आंनि नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटलनि मोनसे फिसा सालबारि गामियाव आङो मोनसे स्ट्रबेरि बागान खालामदों स्ट्रबेरिनि गार्डेन आङो बे स्ट्रबेरिखौहाय फानगोन जाय जायफ्रा हलसेलाव लांनो गोसो जाय जायफ्रा मार्केटआव फानहैनो गोसो बिथांमोना फैनानै आंनि बागाननिफ्राय स्ट्रबेरिखौ बायनानै लांफैनो हागोन आं बेबायदि होन्नानै आङो निउस मिडियानि गेजेरजोंहाय गुबुननि सिगाङाव खौरां दैथायहरदों थिग दैथायहरनाय लेखा मानसिफोरा आंनियाव फैनानै लांफैदों बिनि थाखायनो आंहा मुलाम्फा जादों बिफोरखौ फान्नानै आङो थाका गोबां आरजिनो हादों बिजोंनो आंनि नखर संसारा सोलिनो हादों आरो बिजों लोगोसे आङो निउस मिडियानि गेजेरजों आङो सरकारनि सिगाङाव अनसुंथाइ बिनो थाखायबो राहाफोरखौ मोन्दों जेरैहाय आङो निउसनि गेजेरजों आङो जोंनि सोलिफुबाय थानाय गभार्मेन्टनि सिगाङाव बुंथिहरनो हायो जे आङो मोनसे स्ट्रबेरिनि गार्डेन खालामदों बे गार्डेनखौ खालामनायाव आंहा गोबां थाका फैसानि गोनांथि आङो अन्नानै एसेसो रांनि अनसुंथाइ होनो हागोन नामा होन्नानै आंनो मायबा मोनसेफोर बरिंफोर आंनो अनसुंथाइ हरनो हागोन नामा होन्नानै आङो मिडियानि गेजेरफोरजों बुहरनाय लेखा आङो सरकारनिफ्राबो एसे अनसुंथाइखौ मोननो हादों आरो बेफोरनि दारैनो निउस मि़डियायाव आंनि बेफोरबायदि निउसफोरखौ मानसिफ्रा मोन्नानैनो बेंकफोरनिफ्राय लन लानायावबो आंहा जेबो असुबिदा जायाखै मानोना आंखौ सासे बिजनेस मेन सासे आबादारि होन्नानैहाय बेंकनि मालिकफोरा आंनो लन हरनो थाखाय गियाखै बिथांमोना आंनो लन होनानै आङो आंनि आबादखौ बांसिननिफ्राय बांसिन गुवारनिफ्राय गुवारसिन मावलांनायाव गोबां मदद मोननो हादों बिनि थाखायनो आङो निउस मिडियाखौ जोबोद मोजां मोनो मानोना जोंनि माखासे थाखोमानानै थानाय बुस्थुफोरखौ गुबुननि सिगाङाव मिथिहोनोब्ला जोङो निउसफोरनि मिडियाफोरनि गोनांथि जोङो गामि गोथौआव थानानै रायजो जाग्रा मानसि जोंनि आबाद मावनायफोरखौ गुबुनारि रावजो मिथिया नाथाय जेब्ला जोङो निउसआव हगारबाय मिडिया लिंहरनानै जोङो खौरां बिलाइ फाथायबाय अब्ला बे ओनसोल खाथि खाला जायगाफोराव थानाय गासैबो मानसिफोरा मिथिबाय बिनिफ्रायसो फैनानैहाय आंनियाव स्ट्रबेरिफोरखौ बायनानै लांफैबाय बेफोरबायदि जाथाय जायो बिनि थाखायनो आङो निउस मिडियाफोरखौ मोजां मोनो आरो बेफोरखैनि गेजेरजों आङो खौरां दैथाय हरनानैनो आङो गोबां रां आरजिनो हादों आरो बुस्थुफोरखौ सम मथे आङो फाननो हादों आंनि फिथाइ सामथायफ्राबो लस जायाखै बेफोरबायदिनो आंनि सायाव जादों